हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कला और शिल्प से जुड़े लोगों की मदद कुछ इस प्रकार कर सकते हैं के हम उन्हें सपोर्ट करें उनका सोशल मीडिया पे जैसे होता है इंस्टाग्राम पे जैसे पोस्ट वगैरह डालें उनका प्रचार करें मार्केटिंग करें उनकी अब तो आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई हैं फ़ेसबुक यूट्यूब जो भी है चैनल बना के कर सकते हैं अपन और जैसे कि स्टेटस वगैरह डालें और लेके लोगों को बताएँ के इसमें ये चीज़े हो रही हैं कल उनकी कला को प्रोत्साहनता दें और जैसे हस्त शिल्प कलाएँ होती हैं उनके बारे में बाताया जाए उनसे खरीदें उनके वापस व मतलब खरीद के रीसेल करें आप तो इस प्रकार आप कर सकते हैं